ہلو جی سر کیا میری بات ہنڈا ایجنسی میں ہو رہی ہے جی میں نے ایک ٹیکسی خریدنے کے لیے آپ کے ایجنسی میں کچھ رقم جمع کرایا تھا جی تو مجھے کسی مجبوری کے کارن ٹیکسی نہیں لینا ہے کیا آپ میرے پیسے واپس کر سکتے ہیں کیا مجبوری میری یہ ہے کہ مجھے آج کے آج کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کچھ رقم لے کر کے میرے رشتے دار دلی کے اسپتال میں ہیں انہیں پیسے کی بہت ضرورت ہے کیا آپ میرے پیسے پے ٹی ایم کے ذریعے واپس کر سکتے ہیں یا گوگل پے پہ میرے پیسے واپس کر دیں تو آپ کا شکریہ ہو گا بھائی آپ کے پاس آنا ہوگا تو بھائی آپ پے ٹی ایم یا پھر گوگل پے سے میرے پیسے ادا کر دیجیے اوکے بھائی